हय खेळाक आपले रोजगाराचे साधन मानपी क्रिकेट आसा आय पि एल आसा आयपीएलान बरोचश्यो टिमी आसतात म्हाका दिसता जवळ जवळ धा ते अकरा टिमी आसात ज्या वेळार आय पि एल सुरवात जाल्ली तेन्ना फक्त चार ते पांच टिमी आशिल्ल्यो त्यो वाडून आतां अकरा टिमी जाल्यो आसात प्रत्येक वर्सा जेन्ना मार्च किंवा एप्रिल म्हयन्यांत आय पि एल स्टार्ट जाता ताचे पयली डिसेंबर म्हयन्यांत ताचो निलाम केल्लो वता वेगवेगळे क्रिकेटर आसतात तांकां वेगळे वेगळे जे बिझनेसमेन जे आसतात ते अकशर्शा विकते घेतात विराट कोली धा कोटी सचिन तेंडूलकर पंदरा कोटी आनी कोण पन्नास लाख आनी कोण वीस लाख असो तेंचो निलाम केल्लो वता सो त्यामुळे आय पि एल एल हे अशें बऱ्या प्रकारे रोजगाराचे साधन जाल्ले आसा जे प्लेयर भारतीय टिमींत जेन्ना तांचे सिलेक्शन जाल्ले वता ते आपले देशा खातीर बऱ्या पेकी योगदान दितातूय किंवा दिनातूय पण जे कोण योगदान दिवपा शकनात तांचे योगदान आय पि एल हातूंत बऱ्या पेकी चड आसता कित्याक म्हळ्यार तेंका आयपीएलान भरपूर पयशे मेळटात दुसरो आसा की शाळेंत भुरगीं खेळान वाटेंकार जातात कांय तर हय कारण आता बऱ्यांच राज्यांनी खेळाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर खेळाचे सर्मथन करपा खातीर खेळाक मार्कस दिल्ले वतात जे भुरगें अभ्यासांत कच्चे आसतात ज्या भुरग्यांक अभ्यास तकले वयल्यान वता पण तेच भुरगें वेगवेगळ्या खेळांत जशे फुटबॉल आसूं नाल्यार क्रिकेट आसूं नाल्यार कब्बडी आसूं नाल्यार खो खो आसूं ह्या सगळ्या खेळान ते बऱ्यापेकी हुशार आसतात आनी त्या मुळे ते शाळेचे प्रतिनीधित्व राज्यांत करतात किंवां शाळेचे प्रतिनीधित्व पुर्ण भारतांत करतात आनी त्यामुळे स्टेट लेवल नेशन्ल लेवल अशे खेळटकीत तांकां मार्क मेळ्ळे वतात आनी त्या मार्काचेर आधारीत ते पास जावन फुडले येतेत वतात आनी अशे करून जो पयली विशय नाशिल्लो खेळाचो तो खेळाचे विशया खातीर आता खेळांत भाग घेतले जावं बऱ्या प्रकारे आता पासूय जावपा लागल्यात अशी कित्येक उदारहणां पळोवपाक शकतात जी भुरगीं शिक्षणान सामकी कच्ची आसतात पूण खेळांत भाग घेतिल्ल्यान ती बऱ्या पेकी पास जातात